हमरा गाममे पूर्वमे भारती मण्डन पुस्तकालय छलै जे कोशीके विभीषकामे नष्ट भेलाक बाद पुनः कोनो तरहके पुस्तकालयके स्थापना नहि भऽ सकलै जहाँ तक अपना घरके सवाल छै हम एकटा रिटायर्ड शिक्षक होइके नाते घरमे अनेक तरहके किताब ओना धार्मिक सद्ग्रन्थ जे अछि किछु वेदसँ सम्बन्धित किछु आओर आओर सांस्कृतिक किताब कल्याण मँगबैत छी अपनो पढ़ैत छी आओर मैथिलीशरण गुप्त वा प्रेमचन्दजीसँ सम्बन्धित जे भी किताब नीक नीक लेखकके एकटा दू टा जगह समय समयपर भेटैत अछि से किनतो छी आओर लोकसँ माँगिकऽ पढ़ै छी हमरा ओहिठाम पुस्तकालय सभसँ घोर अभाव छै पुस्तकालयके जे एहि पञ्चायतके अधीन कतहु नहि छै सभ धिया पुता स्कूले कॉलेजमे जे सरकार द्वारा प्रदत्त किताब छै ओकरे अध्य्यनरत छथि जेना संस्कृत कॉलेजमे छै जे धिया पुताके पढ़ऽ के वास्ते देल जाइ छै समय समयपर